हँ हँ एँ केना भोटमे भीड़ भड़क्का रहै छै के हमरा तऽ भोट बड्ड गिरेलियै ढेर दिनसँ नहि दिक्कत भी बड़का तऽ हलका फलका होइते छै हँ हँ हँ ह्म्म ह्म्म हँ बढ़िआँ सरकार बनेनाइ छै भोट दए कऽ ह्म्म ह्म्म हमे करीब दसो बार पन्द्रहो बार दऽ चुकलियैए नहि दिक्कत हलका फलका लोक भीड़ भड़क्का रहै छै हँ परेशानी बढ़ि जाइ छै नहि कोनो दिक्कत नहि दस बारसँ बेसिए गिरयने छियै हम भोट पन्द्रह साल जी ह्म्म भीड़ भड़क्का तऽ रहिते छै भोट गिरबैमे हँ बोलह नहि हँ भोट तऽ हँ हँ व्यवस्था तऽ रहै छै व्यवस्था बड़ रहै छै कि भीड़ भड़क्का नहि रहै ह्म्म हँ ठीक छै ठीक छै